हागोन आं आं हागोन मानो होनबा आं गिबि गिबियावनो बिराद गोबां खस्थ' खालामनानै आं बर्दारावबो सात बोसोर खामानि मावबाय बिनि उनाव साहेबफ्रा बिराद बाख्नायनाय आं मोनबाय आरो साहेबफ्रा बाखनायनानै आंखौ ओरैबायदि आनोमोन थाखा फैसा नांगौआव आंखौ बिराद सहाय खालामोमोन बेनिखायनो बिसोर नागारनो हायै लोब्बाजों आखौ हगारनो बायोमोन आंनि जाहोनाव आंनि दिग्दार मोननायाव बेले बेजेआव आंसो खामानिखौ बिदाय लानानै फैदों आरो बेनि उनाव लोगोसेयैनो सिनप्लेक्स कम्फानियाव उफिसारा लोगो हमनानै आंखौ खामानि होदों बे खामानि होनायाव आं गोबां खामानि मावनानै आं बे सिम्प्लेक्स कम्फानियाव गोबां थाखा खामायदोंमोन नाथाय आंनि फिसाफ्रा थाखा फैसाखौ बाहायनो रोङाना थाखा मोनबाय जाबाय लोंबाय थाबाय बेबायदिनो आं बेबायदि अलखदाव गोग्लैनानै आं दा दावगालु खामानिखौ मावनो हायाखै मानो होनोब्ला आं खामायो बिसोर बाहायो होनब्लालाय बोरै खामायनो हानो बेवहाय दुखु मोननानै आं न'खराव दा जिरायनानै थाबाय बोराय बैसोआव जिरायनानै थानायाव आं दा न'खर बेंनायावबो फिसा हिनजावजों फिसौ फिथायफोरखौ आं कलेजाव फोरोंगासिनो दं दा बरथ'मान हाइसेखेन्दारि पास जाबाय आंनि फिसौफ्रा गिदिर गिदिर लाइन फरायदों फिसा हिनजावनि फिसाजो गेदेराबो फिसौ गेदेराबो दा गुवाहाटियाव बिदिनो फरायनानै बियो एम ए दिग्रि लानानै दा साख्रि फिसा मोन्दों दा आं जोबोद बाख्नायदों फिसौफोरखौ बिदिनो गोसो हो फिसौफोर बिदिनो साफा मोनफा खामानि मावनानै बिबौनि मुंदांखा बिबारखौ नोंसोरो बारसेबाबो मोनगोन होननानै आं बिसोरखौ थयन'बाद जनायदों आसिर्बाद होदों आरो आंखौ गाज्रि मोननाय फिसौफ्रा गैया फिसौफ्रा जोबोद अनो आंखौ सम सम बिसोरो मान हिसाबै फालि होनानै बायदिसिना गोदै गोबाब जाहोफैयो गावसोर फरिखायाव पास जानाय लोगो लोगो आंबो बिसोरखौ आसिर्बाद होदों बिदिनो जौगालु आखुजों फरायनानै नोंसोरो गोजौ थाखोआव दावगालांदो नोंसोर जामबा जामबि जानानै थानो नाङा जों जामबा जामबि जादोंब्लाबो नोंसोर जानो नाङा दे फिसौफोर नोंसोरनि मोजांनि थाखायसो आं नेनानै दङ होननानै आं जोबोद बिसोरखौ थुलुंगा होयो आरो आं जोबोद खस्थ' खालामदों गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिमबो आं खस्थ' खालामो आबाद मावनायनियावबो आं नांथाबो मैगं थाइगंनियाव नै बायदिसिना बेगर गायनाय फुनाय गासैबो आं बेफोरखौ साखाफारा जानानै आं न'खरखौ सालायो आरो न'खरनि सालायनाय आलासि दुमसि फैब्ला आं जोबोद मानसि हिसाबै बिसोरखौ सिबिहरो बिसोरखौ जोबोद आदरै बुरखायो आलासि फैब्ला आं गोबांनो गोदै गोदै रावजों बिसोरखौ बुजायनानै आंनि अननायखौ गोजोनग्लायहोयो आरो बिसोरो बाख्नाय लांगोन आंनि अननाया माबायदि जोबोद गोथाव बिसोरो थयन'बाद जनायलाङो आसिर्बाद होलाङो गोजोन्थों होननानै आं दा आबादाव नांथाबनानै दं बे गायनाय फुनाय बिदिनो माइ बायदिसिना गायलु गायला मैगं थाइगं अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय आंनो खस्थ' खालामनानै न'खर संसारखौ दैदेनलांगासिनो दं दा आंहा बुरै गैला गैयाब्लाबो आं बेफोरखौ टेनसन सानाखै न'खरखौ आं फिसौ फिथाइफोरखौ फिसा फिसौफोरखौ फिसा हौवाफोरखौ बिहामजोफोरखौ फिसौ फिथाइफोरखौ जेसेबां माने मोजाङाव गालांनो हागोन थैजासिम आं बेखिनिखौनो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं थासान्दियाव आं बिसोरखौ मोजां सोरां लामाखौ देखायलांनो थाखाय आं नाजागासिनो दं इसोरनि आननायाव मा जायो आं नाजायैनो नाजायैनो आं दा जिराया मेङा खामानियाव नांथाबो सोब राजनिटिआवबो बा राइजो राजाजोंबो आइ आफाजोंबो गामिनि आइ आफाफोरजोंबो आं दासिमबो गाज्रि होननानै बुंजायाखै बाख्नायजानाय हाबाखौ आं मावो आरो आं रायजो राजाखौबो बुजायो अनोबो रायोबो सोंखारियोबो आरो खोब अननायबो आंनाव दङ बिसोरखौ बुजायनायनि गेजेरजों आङो गामिखौ गोजोन थासारियाव सोलिथों होननानै आं जोबोद गोथाव गोथाव रावजों आं बिसोरखौ बुजायनानै गोजोनग्लाय होयो आंनि बिबुंथिया बारा गोलाव बुंला आं ससे बुंबावनोसै दा बिदिनो संसारनि दिङाया बिदिनो गाहाइ जानानै न'खर संसारखौ गांनाय उखैनाय खस्थ' दुखु फिसा फिसौजों फिसा हिनजावजों बिजामादैजों फिसा हौवाजों बिहामजोजों बिदिनो फिसौ फिथाइफोरखौ मोजां खालामनो हायोब्ला आंनिनो मोजां खामानि जागोन होननानै आं साननानै लायो आरो जेसेबां हागौ आं नाजागोन बे नाजानायनि गेजेरजों आं फिथाइखौ मोनगोन ना मोना बे इसोरनि खामानिसै दा एसेयावनो आं बारा गोलावखौ बुंनो सानाखैमोन दा समा जादोंना जायाखै आंनि बिबुंथिया दिनै बे मबाइल सेभआव बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों